جی ہاں ہمارا علاقہ یا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر کرتا ہے بجلی زندگی کا ایک حصہ اور جزو بن چکا ہے جس طریقے سے آج پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی زندگی کو گزارنے کے لیے آج بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے بجلی اگر چلا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ویران اور بیابان جنگل میں ہیں بجلی زندگی کا ایک ایسا ضرورت مند حصہ بن گیا ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو نیند اور چین آرام ختم ہو جاتی ہے ہمارا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے یہاں بہت لوگوں کے پاس انویٹر کا سویدھا نہیں ہے بجلی جانے پہ ہاتھ کا پنکھا جھلتے جھلتے آدمی پریشان اور خستہ حال ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ جب رات میں بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے علاقے کے انسان گرمی سے توا ہو کر کے پریشان ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے گھر سے نکل کر آنگن میں یا گھر کے باہر کرسی لگا کے بیٹھ کے اپنی زندگی پوری رات یوں ہی گزار لیتے ہیں